टेलीविजन में बहुत सारे चैनल हैं जो योग सिखाते हैं मैं आस्था चैनल देखता हूँ आस्था चैनल के द्वारा मैं सुबह सुबह योग सीखता हूँ योग सीखते समय लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है वो है कि पहले से अगर कोई उन्हें सांस की बिमारी है या कोई शारीरिक बीमारी है तो उन्हें सारे योग नहीं करने चाहिए बिमारी के हिसाब से योग निश्चित है योग की कलाएं निश्चित हैं उनको उसका ध्यान देना चाहिए जिस को सांस की बिमारी है तो उस के कई योग हैं जो उसे नुकसान कर सकते हैं या बीमारियाँ ठीक करनी हैं तो योग को करने का तरीका होता है तो उस का ध्यान रखना पड़ता है ऐसा नहीं है कि अगर आप के शरीर में कोई बिमारियाँ हैं तो आप सारे योग ही आपके लिए अच्छे हैं उसको उन को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा योग मेरी कौन सी बीमारी के लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं